जेन्ना भारतीय खेळ अशें आमी म्हणटात तेन्ना दोन तरेचे खेळ आसतात एक मैदानी खेळ आनी एक बैठ खेळ घरांत खेळपी खेळ आतां मैदानी खेळांतल्यान खुबदां टीम वर्क किंवा एक तांचें भितर आत्मविश्वास येता सांगीक गैम आसतात दुसऱ्यां बरोबर कशें वागप कशें हे करप हार जीत जेन्ना आमी जिकता तेन्ना चडीय खुशी माव मनव मनोवप ना हे करप ना किंवा दुसऱ्याक दुखोवप ना आनी जेन्ना हारता तेन्ना सुद्दां निरशेवन जावप ना हे आमी हेतून भुरग्यांचेर हेचो परिणाम जाता आणी तशें तरेन भुरगीं घडत वतात आयज आत्महत्या किंवा भुरगीं ल्हान ल्हान गोष्टी कडेन हे करून आपलो जीव वगडायतात ताचेर एक बंधन येता आनी भुरगीं ल्हान आसल्या पासून खेळांतल्यानूच आपणाक स्वताक घडयत आसतात एक आत् चिकाटी एक आत्मविस्वास एक जिद्द एकाग्रता अश्या प्रकारच्यो गोष्टी तेंच्या अशें गूण तांचें भितर आपो आप येत वतात आनी ते ना म्हणले तरीय आयज मोबाइल आनी टी वी ह्यात भुरगीं जी घुरपटून पडिल्ली आसात तातूंत आमचें भारतीय खेळ बैठे खेळ आसूं वा मैदानी खेळ आसूं हें दोनूय उपयोगाचे आसात